گائے کا دودھ بہت فائدے مند ہوتا ہے اور گائے بہت اچھا بھی ہے ہم گائے کا دودھ استعمال کرتے ہیں جب کو ہم بھی کھاتے ہیں سب کو کھانا چاہیے گائے کا دودھ اور بیما پینا چاہیے دودھ اور جو بیمار رہتے ہیں اس کو تو زیادہ تر گائے کا ہی دودھ دینا چاہیے کیا ہے کہ گائے بہت فائدے مند ہے اور اسے اچھی کھانا کھلاتے ہیں ہری بھری گھاس ہو چارا ہو یا گھاٹھا ہو سب کچھ کھلاتے ہیں تاکہ وہ جیادہ دودھ دے سکے اور سبھی سبھی کھاتی ہے دودھ گائے کا دودھ بہت فائدے مند ہے ڈاکٹر بھی بتاتا ہے کہ گائے کا دودھ کھانا چاہیے اور بیمار لوگ کا ایک تو زیادہ ہی کھانا چاہیے اس کو بہت طاقت ہوتی ہے گائے کے دودھ میں بہت طاقت ہے اور گائے کا دودھ فائدے مند بھی ہے کھانا چاہیے بھینس کا بھی دودھ ہوتا ہے لیکن وہ گاڑھا ہوتا ہے اور وہ زیادہ تر گائے کا دودھ ہی استعمال کرنا چاہیے بھینس کا دودھ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن بھینس کا دودھ ہم لوگ زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں گائے کا دودھ زیادہ استعمال کرتے ہیں اور گائے کا بھی اچھے سے خیال رکھتے ہیں اچھی کھانا کھلاتے ہیں اسے بھی اچھے اچھے جگہ پہ رکھتے ہیں تاکہ اسے بھی کوئی دقت نہ ہو اور اس بیمار پڑنے پر اسی کو بھی علاج کراتے ہیں ڈاکٹر سے دوائی دیتے ہیں اس کا بھی خیال رکھتے ہیں اس کے بچے کا بھی خیال رکھتے ہیں تاکہ دودھ اچھا دے سکے فائدے مند ہے دودھ بہت اچھا لگتا ہے اسے اچھے ہری بھری گھاس کھلاتے ہیں ہم تو نہیں پالتے ہیں لیکن بغل میں دیکھتے ہیں اچھا سے خیال رکھا جاتا ہے گائے کی اور دودھ بھی ہوتی ہم لوگ بھی لاتے ہیں دودھ بہت اچھا دودھ ہے فائدے مند ہے بیمار لوگ کو کھانا چاہیے سبھی کو کھانا چاہیے دودھ پینا بھی چاہیے بچے کو بہت سارے چیز میں دے کے پلانا چاہیے گائے کا دودھ تاکہ دماغ تیز ہوتا ہے گائے کے دودھ سے بچہ کو بہت فائدہ کرتا ہے اچھی ذہن ہوتی ہے تیز ہوتا